हम अपने बेटी का शादी किए हैं अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ मान लीजिए एक महीना ही हुआ है उसमें जो है कि हम अपने बेटी को बेटी को हमारे गिफ्ट में जैसे हमारी उन बहन आई ननद आई और जो सब सहेलियाँ आई सभी लोग कोई न कोई गिफ्ट में जैसे कोई गिफ्ट लाया कोई साड़ी लाया कोई जैसे गले का हार ही ले आया पायल लाया यह सब जो है हमारी बेटी को गिफ्ट के तौर पर सब उतरा है कोई कंगन ही दे दिया चूड़ी दिया चूड़ी केस दिया ये सब गिफ्ट में उन्हें बहुत सारा सामान उतरा है और जो है कि हमारे दहेज के तौर पर बेटे लड़के को दूल्हे को दिया गया जैसे गाड़ी दिया गया है और जो है कि घड़ी दिया गया है यह मिक्सी दिया गया है और जो है यह टी बी अलमारी कूलर यही सब सभी सभी कुछ दिया गया है यह सिकड़ी दिया गया अंगूठी दिया गया है यह सब दहेज के तौर पे दिया गया है और जो है कि पचास हज़ार रुपया नगद भी दिया गया गाड़ी दिया गया है यही सब चीज़ें जो है कि हमारी बेटी को के शादी में जो है दहेज के तौर पर लड़के को दिया गया है और जो है कि हम लोग बहुत खुश हैं भाई अब बेटी जब सुख करेगी तो हम लोग खुश रहबे करेंगे यही सब जो है हम लोग दहेज के रूप में दिए हैं और जो है बस